جیسےکہ آپ نے پوچھا کہ دیہات میں لوگ اپنی روایتی ثقافتی کی جدید شکلوں کے ساتھ کیسے متوازن کرتے ہیں دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سمپل اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ بہت زیادہ سمپل طور پر اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں نہ وہ کوئی ایسا جشن مناتے ہیں جس میں بہت زیادہ دھوم دھڑاکا ہوتا ہے بس ان کی زندگی ایک بہت مطلب سادہ سمپل سوبر ہوتی ہے بس ہاں چھوٹی سے خوشیاں منا لیتے ہیں وہ بھی سادہ سمپل طور پر اور اب جو ہے وہ جنریشن بدلتی جا رہی ہے دیہات کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا مطلب اپنے گھروں میں شہروں والی فنکشنس بھی کرنے لگے ہیں جیسے برتھ ڈے پارٹی وغیرہ اور میں نے بھی بہت سے فنکشنس ایسے اٹینڈ کرے ہیں جیسے برتھ ڈے پارٹی فرینڈس پارٹی اور بہت بڑے فنکشنس میں نے بھی بہت اٹینڈ کرے ہیں اور دیہات کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں بہت کام والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بہت مشکلیں آتی ہیں اور وہ بہت سوبر طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ڈیفرینٹ ہوتے ہیں لیکن اب وقت بدلتا جا رہے ہیں اور دیہات کے لوگ ان لوگوں شہر کے لوگوں کو فالو کرنے لگے ہیں ان کے طریقے کے کچھ پارٹیاں اپنے گھروں میں منانے لگے ہیں